हां में इ'यां बड़ा ऑर्ट एंड क्रॉफ्ट बड़ा इ'यां करनी आं घर जेल्लै मिगी कुदै छुट्टियां छाटियां पेदियां होन घर इ'यां बेह्ली होआं ते मिगी चंगा लगदा इ'यां करना है ना में इ'यां यूट्यूब उप्पर दिक्खियै बड़े कीते दे न ते इ'यां बी मिगी शौंक बड़ा ऐ जियां कि घर पराने कपड़े बगैरा होंदे नी उ'नेंगी कट्टियै उं'दे शैल गोल बिच्च गोलाई बिच्च करियै इ'यां है ना करियै पिल्लो बनाना है ना पिल्लो बनाइयै ओह्दे उप्पर शैल शैल ओह्दे कवर लेइयै उसी बेड्ड उप्पर लाई ओड़ना है नी शैल लगदे सजाए दे है ना ते में बड़ा करनी आं दूआ नंबर कोई इ'यां कोई ड्रैस बगैरा जियां होंदी ऐ ओह्दे उप्पर आपें स्टोन लाना उं'दे उप्पर आपें डिजाईन बनाना मिगी धागे कन्नै जेह्ड़ा मतलब कि धागे कन्नै मिगी कढ़ाई कड्ढना बी बड़ा पसंद ऐ में करनी बी होन्नी आं है ना में अपनी नानी कोला सिक्खेआ हा मेरी नानी करदी ही मेरी नानी जियां कि स्वेटर बगैरा बी बुनी लैंदी ऐ ओह् बेचारी पराने लोग करदे हे ते ओह् करदे हे ते दूए नंबर इ'यै कि जेह्ड़े सानूं अज्जकल गर्मियां पवा दियां इन्नियां लोक पानी दियां बोतलां फिर म्हाराज एह् सोडे दियां बोतलां किन्नियां घर खज्जल होआ दियां होंदियां न में इं'दे कन्नै बी बड़ा ओह् कीते दा ऐ ते प्लॉस्टिक दियां बोतलां एह् कट्टियै है ना इ'नेंगी शैल करियै साफ सूफ करियै इं'दे गुलदस्ते बनाए दे है ना घर लाए दे न शैल लगदे न ते फिर जेह्ड़े जेह्ड़ियां शीशे आह्लियां बोतलां होंदियां न ओह्दे बिच्च बी सानूं मनी प्लांट बगैरा लाई सकने आं होर बी लाए दे में घर मीं करनी होन्नी आं ते फिर जेह्ड़ियां प्लॉस्टिक दियांं बोतलां जेह्ड़ियां बड्डियां बोतलां होंदियां उ'नेंगी कट्टियै शैल उं'दे च उ'नेंगी गमलें आंह्गर बनाइयै पेंट बगैरा करियै बाहरुआं आउट साइड फिट शैल सजाइयै सुजाइयै ओह्दे ई सानूं जेह्ड़ी ओह् ऐ कि लाई सकने आं बूह्टे बगैरा लान्ने आं निक्के निक्के जियां फुल्लें दे बूह्टे होई गे टमाटर दे बूह्टे होई गे ते एह् बी बड़े ओह्दे कन्नै फायदे बी होंदे न सानूं एह् कम्म बी आंदे न ते फिर होर कपड़े कुपड़े जियां में तुसेंगी सनाया पिल्लो बगैरा बड़े बनाए दे न मिगी मिगी शैल बी लगदा ऐ एह् कम्म करना जां कपड़े कुपड़े कट्टियै है ना शैल निक्के निक्के पिल्लो बनाने गेस्ट रूम च रक्खी ओड़ने हैं कोई परौह्ना पराह्ना बी आई जा ओह् बी दिखदे भई एह् घर कुड़ी ने आपे बनाए दे न साढ़े घर ते इ'यां होंदा ऐ कोई आई जा ना जियां मेरी बूजी बगैरा आई जा ते में एह् बनानी होन्नी आं नी जियां कि पराने कार्ड बगैरा होंदे न सानू इन्वीटेशन ब्याह् दे कार्ड आए दे होंदे न उ'नें बी मंदर बड़े बड़े शैल डिजाईन बनाए हे इक बारी बनाए हे में दिक्खेआ हा कुदै आंटी दे घर गेदी ही ते उ'नें बनाए दे हे परानी आंटी ही कोई ते उ'नें ना उ'नें ना स्टिच करियै करियै ना कार्ड गी ते बड़ी शैल दिवार कन्नै लाए हे ते में बी अपनै घर लाए हे साढ़े घर लाए हे ते मेरी बूजी दी कुड़ी आई है नी ओह् आक्खन लगी मिगी बड़े शैल लग्गा दे न ते ओह् लेई गेई हैं में देई ओड़े है ना में दोबारा बनाई लेई एह् कार्ड किट्ठे होंदे ऐ ते में सुट्टदी निं ऐ कोई साढ़े घर कोई चीज होऐ नी सुट्टनी निं ऐ ओह् कोशिश करनी ओह् कोई ते कोई कम्म आई जा इ'यां बोतलें च लाइटां लूइटां पाइयै बोतलें गी शैल सजाए दा होऐ ते किन्नी शैल लगदियां डेकोरेशनां लग्गी जंदियां इन्ने शैल डेकोरेट कीते दा घर लगदा ऐ ते होर होर बी बूह्टे बाह्टे दा ते में तुसेंगी सनाया गै गमलें बगैरा दा ते कपड़े बगैरा बी मिगी ओह् कढ़ाई कढ़ूई करना बड़ा पसंद ऐ कोई सिंपल कपड़ा होऐ ओह्दे उप्पर फुल्ल फल्ल बनाई ओड़े हैं ओह् बी करनी होन्नी आं ते एह् जेह्ड़े बड़े शैल ऐ परदे परदे दे बी अपने आपै कनारियां लानियां है मा में अपने घर एह् कीते दा ऐ बड़े शैल लगदा ऐ कनारियां कनूरियां लाई दियां होन इ'यां अज्जकल ते आर्टिफिशल ते परदे बत्थेरे मिली जंदे न पर जेह्ड़े अपने हत्थें बनाई दी चीज ओह् किश ओह्दी गल्ल गै किश होर होंदी ऐ ते बस इ'यै इक आक्खना चाह्न्नीं आं कि करना चाहिदा सानूं एह् कैह्ली वेस्ट करियै चीज़ां सुट्टनियां है ना कैह्ली बाहर गंद पाना कोशिश करो कि अपना घर जेह्ड़ा है ऐ चीज़ां वेस्ट चीज़ां पेदियां उं'दा गै इस्तमाल करियै सानूं जेह्ड़ियां उं'दियां नमियां चीज़ां क्रिएट करचै है नी बाकी ठीक ऐ